जैसे मैं आपको एक सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ कि मैं जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ किचन में तो मैं अपना ख़ुद के द्वारा हाथों से बनाए गए मसाले का प्रयोग करती हूँ मैं दुकानों से जो मसाले लाते हैं मैं उनका प्रयोग बहुत ही कम करती हूँ बहुत रेयर कंडीशन में करती हूँ मुझे स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए मैं अपने हाथों से घर में पीसा हुआ मसाला तैयार करती हूँ जिससे मुझे काफ़ी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनाते आ गई है और में मुझे मेरे फ़ैमिली वाले मेरे हाथ की ही सब्ज़ी को काफ़ी पसंद करते है और मेरे हाथ का सारा खाना बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता हैं और मैं आ आर्टिफिशियल मसाले जिससे दुकान से जो ख़रीद कर जो मसाले लाते हैं मैं उनका प्रयोग बिलकुल भी नहीं करती हूँ मैं घर में ही मसाले को तैयार करती हूँ जैसे कि लहसुन हो गया धनिया हो गया प्याज हो गया अदरक हो गया और मिर्ची हो गई इसे मैं अपने घर में ही मिक्सर में पीस लेती हूँ इसके बाद में मैं विधिपूर्वक मैं सब्ज़ी को फ्राइ कर लेती हूँ इन सब का पेस्ट बना कर फिर मैं सब्ज़ी को फ्राइ कर देती हूँ और सिम्पल सा में सीक्रेट है यह और सब्ज़ी काफ़ी स्वादिष्ट बनती है और बहुत ही टेस्टी भी रहती है सब्ज़ी और सबको बहुत पसंद आती है